ہمارے علاقے میں بہت سے ممالک کے لوگ رہتے ہیں یونیوسٹی کی وجہ سے بہت سے صوبوں کے لوگ رہتے ہیں جیسے کرناٹک کیرل دبئی وغیرہ کے یہاں لوگ رہتے ہیں کیونکہ بہت الگ الگ مذہبوں کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اتنی محبت سے رہتے ہیں جو مجھ سے اچھی طرح سے بولتا ہےاور میں اسے اچھی طرح سے ملتی ہوں یہاں لوگوں میں بہت ہی یونیٹی ہے بہت ایکتا ہے جو لوگ ہم لوگوں سے اچھے سے بات کرتے ہیں ہم ان سے اچھے سے رہتے ہیں بہت گھل مل کر لوگ سب رہتے ہیں کوئی مذہب وغیرہ نہیں مانتا کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا سب مل جل کر بہت اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں بہت سی باتیں کرتے ہیں جاتے ہیں گھومتے ہیں سب کام ایک ساتھ کرتے ہیں پھر